मुंहिंजो नालो रीना आहे मां भावनगर में जनम वरितो आहे अस मूंखे टे भेनरुं आहिनि ऐं हिकु भाउ आहे मां से पहिरां सत धुरण सिंधी स्कूल में पढ़ियलु आहियां उन खां पोइ मां गुजराती मीडिअम में पढ़दी हुअमि उन खां पोइ मां पंहिंजी बीसीए जी डिग्री वरिती आहे मूंखे भावनगर रहण ॿावीह सालनि खां भावनगर में रहियमि उन खां पोइ मुंहिंजी शादी जूनागढ़ थी आहे उणिवीह सौ स उणिवीह सौ चोरानवे में मुंहिंजो जनम आहे ॿ हज़ार सतरहां में मुंहिंजी शादी थी जूनागढ़ शहर में मुंहिंजी शादी थी मूंखे हिकु धीउ आहे मूंखे हिकु निणानु आहे उनजी बि शादी थी वई आहे असां हिते घर में ब्यूटी पार्लर जो कमु कंदा आहियूं जूनागढ़ में घर खां ॿाहिरि निकिरणु घटि वॾा मोकिलिंदा आहिनि हिन करे घर वटि ई असां ब्यूटी पार्लर जो कमु कंदा आहियूं असां मां असां हाल ई में हरिद्वार अमृतसर सॼी फैमिली घुमणु विया हुआसीं अमृतसर में ॾाढी मज़ा आई हुई अमृतसर में सुबुह जो चार बजे जो जो त स्वर्ग लॻो पियो हुओ अमृतसर में गुरुनानक देव जो गुरुनानक देव जो मंदर आहे जंहिंखे गोल्डन टेंपल तरीक़े ॼाणीदों वेंदो आहे उन खां पोइ असां वियासीं हरिद्वार हरिद्वार में गंगा नदी आहे गंगा नदी ते छा त शाम जो भव्य आरती थींदी आहे मां असां सॼी फैमिलीअ मुंहिंजी ससु मुंहिंजो सहुरो मुंहिंजी निणानु ऐं मुंहिंजो घोटु ऐं मुंहिंजी धीउ मसूरी ने एॾे घुमणु विया हुआसीं मसूरी में पाणीअ जा झरना आहिनि पाणीअ जा झरननि में असां सभु ॾिसी करे ॾाढो माणियो हुओ से हुन खां पोइ असां बाबा सुखरामदास खे मञींदा आहियूं उनजी अञा हाल ई में वर्सी वई ॿावीअ तारीख़ असां हर साल ॿावीअ तारीख़ ते बाबा सुखराम दास जी मंदर जेको अहमदाबाद में आहे उते वेंदा आहियूं ॾह जा बाबा सुखराम दास जो मेलो थींदो आहे उते टे ॾींहं मेलो हलंदो आहे जंहिंमें असां हर सालु सॼा पंहिंजा पाण गॾिजी वेंदा आहियूं बाबा सुखराम दास जो मेलो टे ॾींहं हलंदो आहे जंहिंमें कीर्तन थींदो आहे नगर कीर्तन थींदो आहे रेली कॾी वेंदी आहे ॾाढी असां हुनमें मौज माणींदा आहियूं मुंहिंजी हिकिरी धीउ आहे जेकी हाणे स्कूल में वियारी आहे उहा सीनिअर केजी में पढ़ंदी आहे मुंहिंजी सस जी उमिरि टेवंजाह साल आहे उहे सुबुह जो संत्संग ते वेंदा आहिनि शाम जो संत्संग ते वेंदा आहिनि मुंहिंजो सहुरो अने मुंहिंजो घोट ॿई गॾु दुकान ते वेंदा आहिनि असां घर में ब्यूटी पार्लर हलाईंदा आहियूं मुंहिंजी ससु ऐं मां गॾु मुंहिंजी छोकिरी आहे हिकिरी उहा पढ़ाई करण वेंदी आहे असां हाल ई में असां घुमण थी आयासी उनखां पो हाणे असां वञण यो वीचार कयूं था डलहौज़ी जिते ॾाढा पर्वत आहिनि असां वञण जो वीचारु कयूं बि त असांजे जूनागढ़ में ॼाणीदां ॼाणीदां हिकु गिरनार पर्वत आहे उते नव हज़ार नव सौ नवानवे ॾाकिणूं आहिनि उन खां पोइ हिकु दामाकुण्ड आहे जिते नरसी मेहता अची वियो आहे उते नरसी मेहता घुमणु आयो हुओ हुते हिकु पाणी नदी जहिड़ो आहे नदी में माण्हूं सनानु कंदा आहिनि ॿियो जूनागढ़ आहे शींहनि जो शहरु हिते सासन गिर आहे हिते दुनिया में ॿिन्हिनि जॻहियुनि ते शींहं मिलंदा आहिन हिकु सासन गिर में अने ॿियो अमेरिका में सासन गिर में शींहं आहिनि अलाए किथां किथां जा माण्हू उहे ॾिसणु ईंदा आहिनि जूनागढ़ में हिते हिते हिकु जू बि आहे जंहिंमें बि शींहं व रखियलु ॾिसण ईंदा आहिनि माण्हू जूनागढ़ में हिकु पर्वत जा शहर आहिनि जूनागढ़ पर्वतन जो शहर आहे हिते माण्हू गि गिरनार पर्वत जेको आहे उते शंकर भॻिवान जो प्रतिमा ॾिसनि त मुंहुं ॾेखामे ईंदो आहे असां घर में ईंअ मुंजी निणान जी बि शादी हाणे थी वई आहे असां घर में पाण पंज ॼणा आहियूं मुंहिंजा सस मुंहिंजो सहुरो मुंजो घोटु मां अने मुंहिंजी छोकिरी हिते जूनागढ़ में ई माण्हू घर खां ॿाइर नुंहं खे कमु करणु करणु घति मोकिलणु पसंदि कंदा आहिनि हिते ॾाढो मस्तु सिटी आहे हिते पासे में आहे सासन गिर डीयू सोमनाथ खुड़ीनार ये सब शहर हितां खां पासे में पिया थियनि असां हिकु दफ़ा सभु ॻॾिजी बाइक खणी करे खुड़ीनार खोडलधाम मंदर में विया हुआसीं छा त मौज माणी हुईसी हुते उते वञी असां छा त मौज माणी हुईसे असां सभु ॻाॾी खणी वियासीं हिकु ॻाॾी मां खईं हिक ॻाॾी मां खईं ॿी गाॾी मुंहिंजे घोटु खईं बाइक असां चारई खणी रोटी पाणी ठाहे खणी करे वियासीं हुते सुबुह जो असां निकितासीं सते बजे पहुतासी हुते नवे बजे नवे बजे खां पोइ सॼो ॾींहं असां हुते ई गुज़ारियोसीं छा त मंदरु आहे उहो खोडलधाम अहिड़ो मस्तु मंदरु ठहियलु आहे खो माता जी जो मंदरु ठहियलु आहे हुते त असां ॾाढी मौज माणी हुई से हुते असां पंहिंजो नाश्तो पाणी घरां ठाहे विया हुआसीं सभु उते वञी पिकनिक जहिड़ी मौज माणी हुई से हुते असां सुबुह जो नवे बजे पहुतासी वेठासी दर्शन कयोसी थोरो नाश्तो असां भुॻल चांवर थेपला पटाटा करे वया हुआसीं असां ठाहे विया हुआसीं सभु उहो नाश्तो हीअं चादरु विछाए करे रखी असां सभिनी गॾिजी खाधोसी उन खां पोइ शाम सूदी असां हुते वेठा हुआसीं हुते वेहण जी सुवीधा आहे मंदर में छा त शांती लॻी पई हुई छा त ठंडक लॻी पई हुई असांजे मन में शांती थी वई हुई हुते असां राति जो स शाम जो छह सूदी वेठासीं हुनखां पोइ असां हुता निकितासी हुतां असां निकिरी वियासीं उन खां पोइ असां हुतां निकितासी ॻाॾियूं खणी करे पोइ जूनागढ़ पहुचण लाइ असां निकितासीं छा त रस्ते ता द्रश्य माणीदां माणीदां असां अचूं पिया जिते जूनागढ़ आहे पर्वतन जो शहर ॾिसण में केॾी मौज ईंदी आहे पर असां ॾिसंदा ॾिसंदा अचूं पिया त रस्ते ते बरसाति पइजी वई रस्ते ते बरसाति पइजी वई छा त मौज पई अचे असां निकितासीं हुतां पर जो असां रस्ते ते रस्तो भुलिजी वियासीं उनखां पोइ त असां अलाए किथे पहुची वियासीं ईंअ असां घुमंदा घुमंदा माण्हुनि खां पुछंदा पुछंदा जॾहिं कॾहिं घरु पहुतासीं त असांखे ख़बर पई कि राति जा ॾह थिया हुआ असां छह खां हुतां खां खोडलधाम मंदर मां निकतासी रात जो ॾह बजे जा घर पहुंतासीं पो असां हिकु रस्ते विच में हिक रस्तो खणण जी जॻह ते हुन पासे वारो रस्तो ॿियो भूल मां खणी छॾियो हुओ इन करे असां किथे गामड़नि में पहुची गुम थी विया हुआसीं उनखां पोइ असां माण्हुनि खां पुछंदा पुछंदा पोइ खणी घर पहुतासीं जूनागढ़ पोइ असांखे जूनागढ़ सिटी लभजी वियो ऐं घर पहुतासीं उन खां पोइ राति जा ॾह थी विया जल्दी जल्दी मां रोटी बनाई घरनि जे भातियुनि जे लाइ जल्दी उनखें जहिड़ो फुलको खीर कोकी ठाहे ॾिनो अने खाई करे पोइ सभु असां आराम करण लाए सुम्ही पयासी ईंअ असां खो खोडलधाम मंदर ते वञण जो असांजो अनुभव ॾाढो कुझु सुहिणो थी वियो असांखे ॾाढो मौज अची वई हुई असां जूनागढ़ में रहंदा आहियूं मुंहिंजे निणानु पालीताणा में शादी कयल आहे हुनखे पालीताणा में शादी कराई आहे असांजे घर में बसि असां हेतरा पंज भाती गॾु रहंदा आहियूं जूनागढ़ सिटी ॾाढो मस्त आहे मुंहिंजो घोटु मूंखे हिते दराईवार ते घुमाइण वठी वेंदो आहे पासे में इलाही घुमण जी जॻहियूं आहिनि हिते जूनागढ़ में ॾाढी घुमण जी जॻहियूं आहिनि छा त मौज जूं जूनागढ़ जूं सिटी आहे मां ग्रेजुऐशन कयलु आहियां बीसीए पर उनखां पोइ मुंहिंजे घोट खे ॻाल्हि न वणंदी आहे कि घर खां ॿाहिरि निकिरी कमु कजे इन करे पोइ मां ब्यूटी पार्लर सिखियसि शादीअ खां पोइ ब्यूटी पार्लर सिखी हाणे घर वेठे ब्यूटी पार्लर कंदी आहियां उनमां मां ॾाढो सुठो कमाईंदी आहियां अने मां पढ़ियलु लिखयलु शाम जो ट्यूशन बि कराईंदी आहियां उनमां बि ॾाढो जाम सुठो कमाईंदी आहियां ब्यूटी पार्लर ऐं ट्यूशन मां असांखे ॾाढो सुठो थी वियो आहे असां ॾाढो सुठो कमाईंदा आहियूं ॿियो